जी नमस्ते जी बताइए बन जाएगा चल रहा है सात हज़ार का दस ग्राम जी बताइए क्या क्या चाहिए क्या क्या चाहिए कौन कौन सा मतलब डिजाइन का वह सब बता दीजिए गला का कान का साठ हज़ार रुपया का दस ग्राम आपको मिलेगा महँगा नहीं है आप मार्केट में पहले पता कर लीजिए इसके बाद ही करिएगा अगर नहीं विश्वास है तो भाई जो रेट है वही बता रहे हैं तो ग्राम की बात अलग है और तोला की बात अलग है आपको जो चहिए आप बता दें ठीक है तो दस ग्राम का एक तोला ही होता है बाकी हम यह कह रहे हैं आपको कि जो चाहिए आप बताइए उसी में थोड़ा मैनेज हो जाएगा इधर उधर बहुत जादा नही है आपको जो पसंद है वह बताइए कि हमको यह बनवाना है तो हम आपका वह कुछ पेमेंट कर दीजिएगा इसके बाद आपका मैं ओकर कर दूँगा के वजन के हिसाब से बताएँगी तब ना कि कितना कितना वज़न का चाहिए तब उसी हिसाब से हम बनाऍं एक आपको चैन ना

मिल जाएगी डिजाइन आपको जो बोलेंगी आप जिसमें का बोलेंगी वो मिल जाएगी आपको आप बताइए कि हाँ यह मतलब अंगूठी और क्या क्या कितने ग्राम चाहिए अच्छी डिजाइन में मैडम आपको क्या क्या चाहिए ठीक है आपको डिजाइन भी सब मिलेगा आपको पक्का बिल भी मिलेगा आप को जो चाहिए आप बता दीजिए कि हमको यह चाहिए नहीं जैसे चाँदी को भी पूछी पूछ रही थी ना आप चाँदी का चाँदी है आपका पाँच सौ रुपया नहीं महँगा कहाँ है अब यह मार्केट ले लीजिए चल ही रहा है महँगा तो ज़्यादा है नहीं आप पता करके आई होंगी चाहे पता कर लीजिएगा कहीं जाकर मैम ठीक है आइए आपका पाँच लाख पड़ेगा नमस्ते